असांजे खेत्र में मीडिया मां असांखे जेको किसाननि जी स्थिति पतो पवंदी आहे उहा मीडिया जे द्वारा ई पतो पवंदी आहियां ऐं उहो ठीक तरह सां ई असांखे ॿुधाईंदा आहिनि अहिड़ी कोई ॻाल्हि काने जेको हूंदी आहे सही ॻाल्हि उहा ई ॿुधाईंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं कोई प्रॉब्लम थी हुजे या कोई प्रॉब्लम रही हुजे या मथां उन्हनि खे कोई प्रैशर हुजे की तव्हां हीअं ॻाल्हि सही न ॿुधाए हुन सां बवाल थी सघंदो आहे हिन सां कोई प्रॉब्लम अची सघंदी आहे त उहा भले ई थोरा मीडिया मो थोरो घटि ॿुधाइनि या ईअं की माण्हू परेशान न थियनि न लेकिन मीडिया वारा हूअं क़रीब त सच ई ॿुधाईंदा आहिनि जेकी बि ॻाल्हि हूंदी आहे उहो सच ई ॿुधाईंदा आहिनि मीडिया सां ई असांजो पतो पवंदो आहे किसान जी स्थिति या खेत्र राज्य में सभु कुझु पतो पवंदो आहे हुन मीडिया सां ऐं उहे सही ई ॿुधाईंदा आहिनि अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे की उहो हमेशह कूड़ियूं ॿुधाइनि कॾहिं कॾहिं इहे प्रॉपर प्रैशर जी वजह सां न ॿुधाइनि त बि ॻाल्हि आहे लेकिन उहो मीडिया जो क़रीब क़रीब सही ॿुधाईंदा आहिनि ऐं सच ई ॿुधाईंदा आहिनि मीडिया जो हिसाब किताबु सही हूंदो आहे अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोन्हे